जियां कि तुस दिक्खी सकदे हो पिछले जमाने च साढ़े कोई टेक्नोलाॅजी नेईं ही होंदी हून दे जमाने च एह् जियां तुस पराने जमाने दा लेई लो उत्थै पैहलें फोन नेई है होंदे हे तुस इयां मतलब कुसै कन्नै मिलना बगैरा होऐ ते तुसे आपू घार जाना पोंदा भावें जिन्ना मर्जी टैंम लग्गी जाए तुस दौ दौ त्रै त्रै चार चार दिन लम्गी जंदे है पुज्जने आस्ते इयां तुसें अगर इयां छड़ा हाल चाल गै पुच्छना होंदा हा ते तुस इयां बी मतलब इयां बी तुसें घार गै जाना पोंदा हा जिन्ना बी तुस टैंम चिर बड़ा लगदा हा लेकिन फिर बद्धो बद्ध ओहदे बाद तुसें बटन आहले फोन आए साढ़े इत्थे जमाने उत्थै क्यो क्योंकि टैक्नोलाॅजी बधी ऐ दे बटन आहले फोन आए ओहदे कन्ने इन्ना होआ कि तुस फोन करियैै आपस बिच हाल चाल पुच्छी सकदे हो तुस फोन करी सकदे हो कुसे बी कुसै मौके बी फोन करी सकदे हो दूर कशा दूर जिन्ना बी मतलब तुस उत्थै जम्मू बेठे दे हो तुस बाहर जेहड़ा बंदा साढ़े बाहर दा होवे उसी बी फोन करी सकदे मतलब इयां तुस हाल चाल पुच्छी सकदे हो मतलब इयां तुसेंगी जाना नेईं पौग तुंदा जियां जियां पैहलें अस जंदे हे ते साढ़ा इयां कि टैंम बी खराब़ होंदा हो ते साढ़े दिन बी बडे़ लगदे हे इयां तुस उनेंगी डरैक्ट पुच्छी सकदे हो उस तू बाद बल्लें बल्लें उस तू बाद फिर तुस मतलब जिन्नी मर्जी गल्ल करी लैओ ओहदे बिच फिर उस तू बाद साढ़े स्मार्ट टच आहले फोन आए फिर ओह् फोन आए फोन आए नुआढ़े कन्ने टू जी नेट आया ओहदे उपर फिर टच आहले फोन आए ओहदे उप्पर फिर तुस गल्ला बी सकदे है फिर बल्ले बल्ले फौर जी नेट आया फिर ओहदे कन्ने तुस बिडियो काॅल बी करी सकदे है तुस जिन्ना मर्जी दूर कशा दूर बंदा हा परिंदा कशा बाहर बंदा बेठे दा होऐ तुस बिडियो काॅल उप्पर गल्ल करी सकदे दे तुस फोने उपर गल्ल करी सकदे तुस मतलब कुसे कन्ने वी भावें जेहड़ा मर्जी बंदा होई गया तुस दूर दूर गल्ल करी सकदे है दे उस तू बाद फिर साढ़ा इन्ना कम्म होआ फिर फिर साढ़े करोना आई गेआ साढ़े इत्थे दे ओहदी बजह कन्नै जेहडे़ साढ़े बच्चे दा फिउचर ऐ ओह् इन्ना खराब़ होआ क्योकि फिर उसले तुस बाहर नेई है निकली सकदे है तुस घरा अंदर ही इयां इक पास्से ताई डकोई गेदे हे तुस मतलब तुस किश करी बी नेई सकदे हे क्योंकि एह् बिमारी ऐसी आई दी ही ते उसले फिर के आक्खदे जेहड़ी साढ़ी पढ़ाई ऐ बच्चे दी साढ़ी पढाई ऐ ओह् पिच्छे ना रेही जा इस्सै फोन दी बजह कोला अस आनलाॅइन क्लासां साढ़ियां लग्गियां असें पढाई कीती ताकि साढ़ा जेहड़ा बच्चे दा फिउचर ऐ ओह् खराब़ ना होवे सिक और होई जा इक तरफ कन्नै दे फिर इस्सै फोन दी मदद कन्नै लेकिन इस फोन दे नुक्सान बी बथेरे ना न्हाड़े फायदे है ना न्हाड़े नुक्सान बी बथेरे ना जियां तुस फायदे पैहल दिक्खी लैओ साढ़ियां क्लासां लग्गियां आं साढ़ी पढ़ाई जेह्ड़ी ओह बची जेहड़ी असें पढ़ाई कीती आनॅलाइन जेहड़ा साढ़ा इक अद्धा साल च जेहड़ा साढ़ा बेस्ट होआ हा उत्थै पढ़ाई दी बजह कोला ओह् सारे दा सारा आनॅलाइन क्लासिस दा निकलया फिर असें ओह् कीतियां ते साढ़ियां पढाई ठीक होई गेई मतलब इयां बच्चा इयां पिच्छे रेहा नेई पढाई च दे फिर उस वाद हून इना इनी ज्यादा टोक्नोलाॅजी बधी जियां अस दिक्खी लो पहले अस घरो बाहर जन्ने होन्ने है इयां शापिंग शोपिंग करनी ऐ दिक्खी लो कपडे़ खरिदने होंदे है जियां अस जंदे हे जियां अस मम्मी अपनी कन्ने जने होन्ने हून दिक्खी लो घार बैठियै इयां जियां मी फल्पिकार्ट होई गेआ मांतरा होर बी बथेरे ऐप ना एहदे उप्पर अस आनॅलाइन शापिंग करदे है कपडे़ दी जेहड़ी निक्की कशा निक्की पिन कशा सूई कशा सूई सूई तक जेहड़ी ऐ ओह् असेंगी ओह् बी थ्होई जंदी आनॅलाइन असेंगी बाहर नेईं जाना पौंदा घरे दे घरे दे बाहर आइये असेंगी लभदी ऐ सुई ते छोड़ो असें होर ते होर खाने आहले समान ओह्बी हून आनॅलाइम लब्भी जंदा इम्नी टेक्नोलाॅजी बधी गेदी ऐ जियां साढ़े कपडे़ होई गे ओह्बीअसें गी थ्होई जंदे जियां हून दिक्खो यूपी ऐप ऐ ओहदे उप्पर बी जियां किन्नियां सारियां किचन दा समान बी थ्होई जंदा औऱ ते और सब्जियां बी उत्थू लब्भी जंदियां असें इन्नी ज्यादा टेक्नोलाॅजी बधी गेदी ऐ जियां दिक्खो साढ़े मतलब दिक्खो जेहडे़ बल्लें बल्लें करियै बल्लें बल्लें करियै इन्नी टेक्नोलाॅजी बधी फिर हून लैकिन एहदे नुक्सान बी बथ्हेरे ना जियां अजकल दी जमाने च दिक्खी लैओ बच्चे जेहडे़ चार चार साले दे बच्चे ओह् फोन फड़ियै बेठे दे करोना च ते साढ़े मां प्यो ने असेंगी फोन दित्ता हा पढ़ने गित्तै करोना दी बजह कोला इन्ना ते होआ कि पढ़ाई साढ़ी ओह् केह् आखदे करोना दी बजह कन्नै मतलब पढाई खराब़ होई लेकिन फोन ने बचाई लैता लेकिन फोनें खराब बी करी ओड़ेआ क्योंकि निक्के कशा निक्के बच्चे कोल हून फोन ऐ फोन बंदे गी ओह् मतलब फोन यूज करदा ऐ बंदा स्हेई चीजां दिक्खने आस्तै बच्चे सारे इयां फोन इयां मतलब फोन इयां मतलब फालतू दे कम्मे लेई लांदे इयां इयां कोई फालतू दी बिडियो दिक्खा दे कोई कम्म दा कक्ख नेई ऐ इयां कोई मतलब इयां बच्चा बर्बाद होई गेदा ऐ एहदी बजह कोला फिर इयां तुस दिक्की लो जियां पराने जमाने च पैहलें असें जित्थेै बी जाना होंदा हा जां ते अस बसा लेंदे होंदे जा मेटाडोरा लैन्ने होन्ने जां फिर पैदल जंदे होंदे है मेटाडोरा बी कुत्थै होंदी ही साढ़ी सिटी आहले इलाके च ग्रां च ओह्बी नेईं ही होंदियां साढ़ी सिटी आहले इलाके च होंदियां हियां ओह्बी बडियां घट्ट दे पैदल गै जंदे है ग्रां दे पास्से दे फिर बल्लें बल्लें करियै टेक्नोलाॅजी बधदी गेई दे फिर असें इत्थै ग्रां बिच बी साढ़े उत्थै जेहडे़ बी हैन गड्डियां बगैरा आई गेइयां फिर असें ते बल्लें बल्लें करियै जेहड़ा बंदा ऐ ओह् ओहदा बी बिकास होया ओह् बंदे बी जियां जियां गड्डियां बी बधियां गड्डियां खरीदयां करोना दे बाद तुस आपूं गै दिक्खी लो किन्निया गड्डियां बधियां इन्नियां निक्कियां गड्डियां नेईं होनियां जिन्नी बड्डियां ना इत्थै तुस मतलब इयां कोई इयां हस्पताल दी एमरजैंसी गी आई जाओ तुस फटा फट अपनी गड्डी कड्ढो ते चलो हस्पातल हस्पातल गी दिक्खी लो तुस हस्पातल च किन्नियां किन्नियां तरीके दी ओह् आई गै हून अपरेशन करने गित्तै मशीनां आई गेइयां जियां तुस दिक्खी लो पहले अप्रैशन ऐ पैहलें ना आक्खा दा अप्रेशन नेई होई सकदा हा मशीना नेईं हियां इन्नियां असेंगी अगर कुसेगी करवाना बी होंदा हा बाहर जाना पौंदा हा जां बाहर जाना पौंदा हा हून दिक्खी लो हून जिन्नियां बी हैन तुस जित्थै मर्जी चली जाओ तुसें आक्खां दा अप्रेशन करवाना होग तुंदा होई जाना ऐ क्योंकि साढ़ी टेक्नोलाॅजी बधी ऐ साढ़ी इत्थै मशीनां आई गेइयां बाहरो ओह् मशीनां बनी ऐ आई गेइयां उत्थै ओह् जियां साढ़ी अक्खां दा अप्रेशन जियां हून अज अजकल दे जमाने बिच ते ई बी आई गेआ कि अप्रेशन बी राबोट करी सकदा ऐ ओह्बी मतलब पूरा दिन करी सकदा ऐ जियां कोई ब्रैन दा अप्रेशन होई गेआ जियां कोई ब्रैन ट्यूमर बगैरा कड्ढना होवे जियां जियां मतलब टेक्नोलाॅजी बधी ऐ ताइयैं गै साढ़े ओह् होआ केह् आक्खदे टेक्नोलाॅजी बधी ऐ ताइयै साढ़ा एह् सारा बिकास होआ हर इक चीजे कन्नै एह् न्हाड़े मतलब एहदी बजह कोला अस मतलब जियां कुते बी गड्डी दी बजह कोला अस कुदे बी जाई सकने आं टेक्नोलाॅजी हस्पताले दी इयां बधी ऐ साढ़ा हून मतलब इयां इक तरह तू मदद होई ऐ साढ़ी जियां एह् सारा होया उस तू बाद फिर हून दिक्खी सकदे हो इक साढ़े खेती बाॅड़ी आहले पास्से उत्थै तुस दिक्खो हां पैहलें कियां मतलब अस जियां ओह् खेती लाई असें मक्का दी खेती लाई ऐ मक्का गी होई गेआ कनक होई गेआ असें कनक लाई ऐ बाद च असें हत्थ कन्नै बड्ढने पौंदी ही हत्थे कन्नै गै गोड्डी करदे हे अस हत्थे कन्नै गै बढदे हे उसी हत्थे कन्ने गै हर इक जेहड़ी चीज होंदी हत्थे कन्नै गै करनी ही लेकिन उत्थै हून अस केह् करने होन्ने आं अस हून टेक्नोलाॅजी बधी गेई ते ट्रैक्टर आए अस जेहड़ी जमीन बुहानी होंदी ऐ ओह् ट्रैक्टर कन्नै बुहाई ओड़दे जेहडे़ बाद च फिर कनक लानी होंदी ओह्बी ट्रैक्टर कन्नै लाई ओड़दे जेहड़ी बाद च कटानी होंदी ऐ ओह्बी ट्रैक्टर कन्नै कटाई ओड़दे कि क्योंकि टेक्नोलाॅजी बधी ऐ साढ़े जियां इयां कोई दवाइयां सट्टनी होदियां हियां केह्ड़ी केह्डी मशीनां होंदी ही केह् केह् मतलब जेहड़ी साढ़ी ऐ मतलब जियां जियां टेक्नोलाॅजी बधदी गेइयां इयां चीजां बी बधा दियां मतलब हर इक चीज बिच ओहदा टेक्नोलाॅजी बड़ा दी ऐ जियां तुस दिक्खी लो असेंगी साढ़ी जेहडे़ अस कपडे़ कोपडे़ खरिदने उनें कोई बी चीज खरिदने होन्ने आं कुत्थे बना दी ऐ ओह् फैक्टरियें च बना दी ओह् फैक्टरियां कैसी बना दी ताकि टेक्नोलाॅजी बना दी उत्थै मशीनां ना ज्यादा होवा दियां फिर पैहलें फैक्टरियें च बी हत्थै कन्नै कम्म करदे होंदे है जेहडे़ कपडे़ होंदे है ओह्बी हत्थें कन्नै बनांदे होंदे एहदे उप्पर जेहड़ी डिजाइन बनदे हे ओह्बी हत्थें कन्नै बनाने जियां कढाइया मतलब इयां ओह् होंदे केह् आक्खदे पशमीना जियां ओह् बगैरा तुस दिक्खी लो ओह् हत्थें कन्नै बुनदे बगैरा है हून बी जेहड़ी इमबराइडरी होंदी हून बी ऐ हून बी अस आपूं करा ने हे लेंकिन हून ज्यादा मशीनां इस्तामल होवा दियां ओहदे आस्तै ताकि ओह् टेक्नोलाॅजी बधी ऐ दे हून जियां दिक्खी लो साढ़ी पराने जमाने च जियां फ्रिज नेईं हे होंदे ऐ साढ़े पराने जमाने च फ्रिज नेईं है होंदे ऐ असें इक टाइम दी रोटी जियां सवेरे दी रोटी बनाई उन्नी गै बनानी जिन्नी खलोई जाए इयां अगर बाद च बची बी जाह्ग चलो ठीक ऐ जेहड़ी बची बी जाह्ग सवेरे ओह् दपैहरी खाई लैगे जेहड़ी दपैहरी बची जाह्ग ते राती खाई लैगे जेहड़ी राती बचोग ओह् कुत्थै छोड़गे ओह् ते खराब़ होनी क्योंकि इयां होंदा नेई हा जियां मतलब इन्नी ठंड बिच रेही सकदी ही गर्मी च नी ना रौंहदी ऐ साढ़ी इत्थै फ्रिज आए फ्रिज दी मदद कन्नै तुस इया मतलब दो दो त्रै त्रै दिन तोड़ी अपनी कोई इयां सब्जी बची जाए जियां कच्ची सब्जी होवे ओ वी बची जंदी मतलब बजारों तुसें जियां आंदी दी होवे त्रै त्रै दिन तोड़ी तुंदी सब्जी इयां ताजी रौंहदी दे तुस फ्रिज दी मदद कन्नै लेकिन एहदे च फ्रिज दे नुक्सान बी बथेरे ना फ्रीज दे फायदे हैन इन्ना नुक्सान बी बथेरे जेहड़े न्हाड़े च गैसां होंदियां ओह् साढ़े जेहड़ी साढ़ी पृथ्वी उप्पर इक अयोन लेयर ऐ उसी इयां हानीकारक ऐ नुआढ़े गित्तै जियां दिक्खो साढ़े जियां एयर बिच जेहड़ी मतलब जेहड़ी साढ़ी एयर उसके लेई ओहदे गित्तै जेहड़ी ऐ खराब़ ऐ ते केह् आक्खदे जेहड़ी साढ़ी हून दिक्खी लो तुस जियां जियां टेक्नोलाॅजी बधी ऐ ओह् ओहदे ओहदे कन्नै तुस दिक्खी लौ जियां टीैवी आए हून पहले पहले जमाने च टीवी नेई है होंदे ऐ फिर बल्लें बल्लें करियै टेक्नोलाॅजी बधी ब्लेक एंड बाइट स्क्रीन आहली चिट्टी स्क्रीन आहले ओह् आए टीवी आए फिर बल्लें बल्लें कलर्ड होई गे ओह् दे हून दिक्खी लो पैहलें टीवी होंदे हे छडे़ रिमोटे कन्नै चलदे होंदे ऐ अजकल दे टीवी अवा दे हून ओह् फोने कन्नै बी चली पौंदे रिमोट अगर कुसै दा गुम बी होई गेदा होऐ तुस उसी फोन कन्नै कनैक्ट करियै तुस करी सकदे जियां तुस मतलब कि दिक्खी लैओ तुस अपना मतलब अपने फोन कन्नै कनैक्ट करियै तुस उत्थै लाई सकदे ओह् टीवी लाई सकदे ओह् इन्नी टेक्नोलाॅजी बधी गेदी जियां दिक्खो मतलब तुस पर तुसे कोई अपनी बिडियो लाई नेईं उऐ बिडियो तुसे दिक्खनी बड्डी स्क्रीन उप्पर तुस इयां टीवी कन्नै क्नैक्ट करियै ओहदे उप्पर लाई सकदे ओ मतलब इन्ना साढ़ा टेक्नोलाॅजी हून बधी गेदी ऐ तुस किश बी होई सकदा ऐ तुस दिक्खो फोन मतलब फोन कन्नै टेक्नोलाॅजी फोन कन्नै तुस टीवी बी लाई सकदे ओ फोन कन्नै तुस अगर कोई ड्रामा ड्रोमा दिक्खना होवे अजकल दी जेहड़ी मार्डन जनानी ऐ ए बी बड़ी बड़ी स्क्रीन बिच चांह्दी हून टीवी दिक्खना ऐ बी लाई सकदियां ड्रामे ड्रोमे अपनी स्क्रीन उप्पर दे इन्ना एह् किश होई गेआ दे मतलब टीवी आए लेकिन इंदा नुक्सान बी बथेरे ना बंदा जिन्नी मतलब ज्यादा देर इयां आक्खां इयां मतलब हून तुसें दिक्खेआ बी होग जेहड़ा बच्चा प़ूरी घ्याड़ी जां फिर बजुर्ग होई गेआ बड्डा होई गैआ जेहड़ा मर्जी उमरी दा होई गेआ ज्यादा देर टीवी अग्गै बेठी रौहग ते ओह्बी चंगा थोह्ड़ी ऐ एह् तुंदा आक्खां बी खराब़ होई जंदी किसे किसे अजकल ते अक्खां दी इन्नियां प्रावल्म होवा दियां कुसै दियां मतलब इयां सामने इयां बैठियै अजकल दे बच्चे रोटी खाइयै रोटी खंदे बी टीवी दिक्खदे रौंहदे रोटी खंदे बी टीवी दिखदे जियां फोन लाए दा होग कन्नैं मतलब अक्खा खराब़ छड़ी खारश होंदी इयां आई फ्लू बी आई जंदा जियां आई फ्लू आए दा हा जियां ओह् ओहदा इक कारण एह् बी है बच्चे इयां मतलब गंदी मंदे हत्थ लांदे कोई दिक्खन आहला नेईं कोई कक्ख नेई अक्खीं हत्थ लाई ओड़ने इयां गदें मंदे दे मतलब कोई ऐ ही नेईं मतलब पराने जमाने दे किन्ने दरुस्त शैल मतलब ओह् फुर्तीले होंदे हे अजकल दे जमाने इयां टीवी दे फोने दे बगाड़ी ओड़े ना टेक्नोलाॅजी बधी दी ऐ लेकिन अगर तुसें जेहड़ा कम्म लाओ ते ओह् ठीक ऐ जियां तुसें फालतू दे कम्मे च लाइयै ते फिर तुसें अपनी सेहत खराब़ करनी दे अजकल दे जमाने च पैहलें जियां जनानियां लोक होदियां हि हत्थें कन्ने कपडे़ धोंदी ही हून दिक्खो हून ते बाशिंग मशीना आई गेदियां जनानियां दा कम्म हौला करने लेई हून बाशिंग मशीन आई गेदी हून बाशिंग मशीन च तुस कपडे़ पाओ पानी पाओ ते बाकी तुंदे कपडे़ घलोई जाने और ते और कपड सकाई बी सकदे ओ तुस ओहदे बिच पहले इयां धुप्प कदें कदें अगर नेईं बी नकली होऐ तुस कपडे़ सकाई ओड़ो ते बाहर सट्टी ओड़ेप् तारे उप्पर रेड़ी ओड़ो मजे कन्नै तुसें अगली ध्याड़ी सुक्की जाने कपडे़ जियां एह् होई गेआ जियां तुस हून दिक्खी लैओ जियां पैहलें असें यूस बनाना होंदा हा पैहलें जियां है नी बनदा हा मतलब इयां तुस बजारो पीना पौंदा हा क्योंकि उंदे कोल मशीना होदियां ही हून ते घरे घरे रक्खने गित्तै मशीना बी आई गेदी मिक्सर आई गेदे तुस मजे कन्नै घार बैठियै ओह करी सकदे ओ यूस बनाई सकदे हो पी सकदे ओ जियां दिक्खो तुस पैहलें पैहलें जमाने च हून जनानी लोक सारियां हत्थै कन्नै फुल्के बनांदी हियां दे चुल्ली बैठियै उत्थै रोटी बानदी ही जेहड़ा किश बी बनाना होंदा हून आई गेदे गैस आई गेदे हीटर आई गेदे टेक्नोलाजी जियां जियां बधी हीटर आई गे इंडक्शन आई गे एह् मतलब एहदे उप्पर तुस बनाई सकदे ओ जियां इक फुल्के बनाने आहली मशीन आई दी ऐ ओहदे बिच छड़ा आटा दा पेड़ा बनाई आटा रक्खो ते ओह् फुल्का आपू बड्डा बी होई जंदा ओहदे बिच इयां उसी दबाओ उप्परा ओह् फुल्के दे जिन्ना तुसें फुल्का चाहिदा होंदा उन्ना साइज बी होई जाना नुआढ़ा दे केह् आखदे ओह् पक्की बी जाना मजे कन्नै पूरा इयां फुलका बनना जियां मतलब तुस इयां आपू बनांदे ओ इन्ना मतलब कि इन्नी टेक्नोलाॅजी बधी गेदी ऐ हून जियां दिक्खो साढ़े इत्थै जियां हून दिक्खो पहले जमाने च छडे़ अस पक्खियां झोलदे होंदे हे पैहलें अस छड़ी इयां गर्मी जिन्नी मर्जी इन्नी गर्मी होंदी नेही ही लेकिन अस पक्खी झोलदे होंदे हे हून जियां जियां टेक्नोलाॅजी बधी ऐ साढ़ी इत्थै पक्खे आए लाइटां नेईं ही होंदिया पैहलें ट्यूबलाइटां ही बल्ब हा ऐ सी आए बल्लें बल्लें करियै एसी आए हून कूलर बी आए सारे मतलब इन्नी टेक्नोलाॅजी बधी जेहड़ी इन्नियां चीजां आइयां उस तू बाद हून जियां दिक्खी लैओ तुस एह ते इंदे फायदे रेह् लेकिन जेहडे़ इंदे नुक्सान ओह् वी बथेरे ना जियां तुस दिक्खी लैओ फैक्टरी दे नुक्सान दिक्खी लैओ जिन्नियां फैक्टरियां ना किश ना किश उंदे बिच उंहेगी चलाने गित्तै इस्तामल होवा दा जियां इस्तामल ते होवा दा ना जियां तुस दिक्खदे हो तेल गै लग्गा दा डीजल गै लग्गा दा ओह् केह् करा दियां जेहडियां उसी इस्तामाल जेहड़ी उंदी गैस निकलदी साढ़ी किन्नी इनबार्नेमेंट गी किन्ना नुक्सानदायक ऐ ओह् मतलब इन्ना किश होई गेआ मतलब इंदी बजह कन्नै इन्ना हानीकारक ऐ एयर पलूषण होंदा बाटर पलुष्ण जेहड़ा बी फैक्टरियें दा गंद निकलदा ओह् पानी च सिद्धा जंदा ओह् उऐ साइड उप्पर होंदा ते उऐ जानवर खंदे जानवर इन्ना ओह् केह् आक्खदे नुक्सानदायक होंदा जानबर खंदे उंदे गित्तै नुक्सानदायक होंदा ते केह् आक्खदे जियां गड्डियें दा एह् गड्डियें दा पलूष्ण ऐ ओह्वी इन्ना नुक्सान करदा ऐ एयर पलूष्ण होंदा अस इयां लंग्ज बिच इन्नियां बिमारियां लग्गी सकदी एहदे बडे़ बथेरे नुकसान ना जियां तुस दिक्खी लैओ एहदी बजह दिक्खियै त में मतलब एहदे नुक्सान दे एहदे फायदे बी हैन इत्थै इये सब किश दिक्खी ना मेरा बी मतलब मन किता कि हां एह् ठीक ऐ में वी किश मतलब बनां जेहडा नुक्सान ते नेई ऐ ओह् लैकिन फायदेमंद होवे ते मतलब में मतलब टेक्नोलाॅजी आहले पास्सै जां मेरा एह्बी मन ऐ एह् सब किश दिक्खी कि किश ऐ में किश शैल करां में मेरा बी नां होवे किश ना किश कीता ऐ फलाना ढमकाना दे इत्थे टेक्नोलाॅजी इयां मतलब टेक्नोलाॅजी बिच किश बना में मेरा बी एह् मन ऐ दे